असें ढोडे बड़े पसंद न ढोडे सागे कन्नै साढ़ी दादी बनांदी हुंदी ही ते असें खलांदी बी ऐ हे लस्सी बनांदे हे लस्सी कन्नै सैली लून मर्च कुट्टनी सैली लून मर्च कुट्टियै के ओह्दे कन्नै बड़ा टेस्ट औंदा हा ढोडा इन्ना टेस्ट लगदा हा ढोडा असें बी आखना दादी गी असेंगी ढोडा बनई देओ ते फ्ही असेंगी दादी जाच सखान लगी मम्मी गी जाच लगी सखान असें बी बल्लें बल्लें लौह्के लौह्के ढोडे बनाने सढ़े कोला टुट्टी जाने असें फ्ही करना ते फ्ह्ही ओह् पैड़ा करना ते फ्ही बनाना फ्ही दस्सना ढोडा भाई ओह् बनाना असेंगी बी जाच आई गेई फ्ही फ्ही असें आपूं गै ढोडे बनाने लैना साग ढोडे साग बड़े पसंद हे चटनी बनानी अम्बे दी चटनी बनानी पूतना पाइयै ओह् बी बड़े पसंद ही साढ़े ना रोज साढ़े जदूं उत्थै ठंडा पानी होंदा जी फी असें ठंडा पानी आह्नना ओह् करना ठंडा पानी बनाना ढोडे बनाना लस्सी बनानी ओह् सैली मर्चें कन्ने खानी आ ते फ्ही एह् ऐ कि खमीरे हुंदे हे साढ़े घर खमीरे खमीरे कटदे हे पैहले पैहले ओह् चंडिये रक्खने उनेंगी अम्बला पाइयै ते ओह् कड्डना आटा फी ओह् खमीरे बनाने तवे पर रक्खू उड़ने पैहले छाबे च भरिये पैहला इयां कि खाली उनेंगी बेलियै रक्खू उड़ना फी थोह्ड़े चिरै बाद ओह् फुल्ली जंदे हे ओह् ओह्दे च फ्ही असें बनाने ओह् पकाइयै उनेंगी फ्ही अम्बा दा छच्छा कुट्टना आ लस्सी ओह् बी अहें ओह् बी खाने ओह् बी बड़े पसंद हे ओह् बी स्हाड़े स्याने स्याने स्हाड़ी दादी स्हाड़े और और साढ़े दादा दादी बड़े बनांदे हे दादी साढ़ी गी बड़े पसंद हे ओह् बनाने ओह् खाने ते बड़ा फ्ही एह् चीजां बड़ियां पसंद हियां सागे कन्नै खाने ढोडा खमीरे फ्ही एह् बड़े पसंद हे इ'नेंगी और खिचड़ी माहें दी खिचड़ी बनानी खिचड़ी बी बड़ी पसंद ओह्दे च देसी घ्यो पाना आ ते बड़ा पसंद हा ओह् असेंगी बड़ा शैल लगदा हा रौंगी दी दाल दी खिचड़ी बनानी ओह् बी बड़ी पसंद ही कुल्थें दी दाल दी खिचड़ी बनानी ओह् बी बड़ी ही पसंद ही ओह् घ्यो पाना देसी घर असें मज्झां हुंदियां रक्खी दियां घर दा घ्यो हुंदा हा देसी घ्यो पाइयै असेंगी ओह् बड़ा टेस्ट लगदा ही आ ते फ्ही असें आपूं गै आखना भाभी गी आखना ओह् बनाओ तुसें अज्ज असें खिचड़ी खानी खिचड़ी खानी ओह् बनाइयै फ्ही असें होर कोई ऐसा हुंदा हा कुसै नै आखना कि ओह् बनाओ कि ओह् चिल्ले बनाओ चिल्ले बनाने आटा बनाना खंड पाइयै ओह्दे चिल्ले बनाने मंडे बनाने ओह् बड़े टेस्टी हुंदे हे ओह् हुंदे हे सेमियां बनानियां फ्ही ओह्दे कन्नै असें बड़े खुश होना बना दे हे साढ़े घर

ओह् पानी साढ़े कोल ठंडा होंदा हा ओह् पानी असेंगी ओह् जिल्ले रोटी बनानी खमीरे घड़ने उस बेल्लै के ठंडा पानी असें बाईं चा जाइयै आह्नना ओह् पानी आह्निए उस बेल्लै असें रूट्टी खानी फ्ही अज्ज कल्ल कुत्थै इयै नेहियां चीजां थ्होंदियां न असें हुन ते खमीरे थ्होंदे गै नी असेंगी पैहले जमाने गी अस जदूं लौह्के लौह्के होंदे हे असेंगी बड़े पसंद हे साढ़ी दादी बनाना उनें खमीरे रोज खमीरे करदे आखना घड़दे खमीरे रक्खने फ्ही सेकने फ्ही अहें ओह् खमीरे खाने फी सारें जेल्लै कट्ठे होना शामी रूट्टी खमीरे बनांदे हे खमीरे दी रूट्टी बड़ी पसंद ही खमीरे दी रूट्टी गर्म गर्म बनदी ही कि घर खमीरे बनांदे हे खमीरे दी रूट्टी खानी असें खरगास लानी उसी खरगास लानी इक सैड फ्ही दुई गर्म गर्म असें घ्यो कन्नै कि मक्खन कन्नै चुप्पड़ने ते फ्ही असें सारें शामी बेल्लै कट्ठे जाइयै खानी ते खमीरे खाने बड़े टेस्ट हुंदे हे फ्ही असें जिस दिन बड़ा मन करै असें आखना कि असें जाच नी औंदी ही मेरी दादी लांदी ही च खमीरे फिर अस बी असें आखेआ कि असें लाने खमीरे उस दिन घर नी साढ़े कोई हा दादी मम्मी कोई घर नेहे अस लग्गे असें आटा गुन्नेआ की के अस आखचै अस बी खमीरे दी रूट्टी बनानी अस जियां च हत्थ पाचै ते इयां गै साढ़ा की हत्थै गी ओह् सेक लग्गै साढ़े कोला नी पक्के ते फ्ही ओह् तकर नी असें अस अपनी दादी स्यानें दी याद करने आं अस आखने आं हुन ओह् खमीरे नी असेंगी थ्होंदे ओह् खमीरे मिगी बड़े गै पसंद ही चीजां असेंगी बी बड़ियां पसंद हियां खमीर दी रूट्टी खमीरे ते ढोडे सागा कन्नै लस्सी एह् बड़ी पसंद ही असेंगी और बी जेह्के बड़ियां सारियां चीजां खाने आह्लियां की जेह्कियां असेंगी होर फ्रूट बी खाना कि असेंगी बड़े घर दियां चीजां ककड़ियां होई गेइयां साढ़े बड़ियां होंदियां हियां ककड़ियां ककड़ियां खानियां असें जी ओह् बड़ियां पूरे अपने लून मर्च नींबू पाइयै सैलियां मर्चां कुट्टनियां ओह् खानियां असें ते असेंगी बड़े गै पसंद हियां एह् असेंगी जेह्की होर घर दियां चीजां ज्यादे इयै हियां चीजां असेंगी चीजां ज्यादा पसंद मक्की मक्का होनियां ओह् कच्चियां अहें लेइयै खानियां ओह् असेंगी बड़ियां पसंद हियां आ ते जेह्दे कन्नेै कि असेंगी अस साढ़ा बड़ा कि ओह् करदा कि ना असेंगी ओह् नेईं थ्होन हुन कोई हुन खमीरे बी नी कोई बनांदा ढोडे बी नी कोई बनांदा असें जाच असेंगी भुल्ली गेआ थ्होंदियां के नी साढ़े बांदर होंदे ते ओह् फ्ही कच्चियां खाई उड़दे एत्त करिये मक्का राह्ंदे के नी घाह् के राउ उड़दे जमीने च कढदे हे ते खंदे हे ढोडे इन्नियां पसंद चीजां हियां साढ़े खाने आह्लियां ते जेह्दे कन्नै असें भाई हुन बी असेंगी याद आंदा भाई असें इयै साग ढोडा मर्ची सैली मर्ची ते लस्सी हल्ली बी असें बड़ी पसंद ऐ हुन जेह्दे कन्नै असें नेईं